जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव माने बिदिनो फिरबुन्दुवाव जों थाङो बेरायनो ओमफ्राय गारि लांनांगौ जायो बेयाव जों माने नङाबाथाय हाया आरो थाबायना जों हाया थांनानै बाइक गारिजों थांनांगौ ओमफ्राय लामाफोराबो इसे गाज्रि दा सिगाङाव गाज्रिमोन दा मोजां जाबाय जों थाङो ओमफ्राय बिदिनो बारा नङा दुइ दुइ घन्टा आराय घन्टासो लायो आरो लासै लासै थांबा ओमफ्राय बिदिनो जों पार्कफोरावबो थाबायनो थाङो पार्क बिबार बिबार बागान पार्कआव ओमफ्राय पार्क बिबार बागानफोराव जों थाङो ओमफ्राय थांनानै जों थाबायो बेरायो फट' साफायो नुयो ओमफ्राय ओमफ्राय जों फट' साफायनानै जों माने फेसबुकआव हगारो बेयो ओमफ्राय जों बिदिनो थाबायनानै जों मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जोंनि जे उदालगुरि जायगायाव माने पार्क दङ ओमफ्राय बिदिनो सा बिलाइ बागान जोङो सापाट बागानाव थांनानै जों माने हाजिरा मावबा जों सा बिलाइखौ खानांगौ जाहैयो टाइम मथे टाइम ओमफ्राय जों बिदिनो बेरायो सा बिलाइ बागानफ्राव जों फट' साफायो ओमफ्राय सा बिलाइ खायो बिलाइखौ जों खायो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंनि फुजा मेलाफोराव जों गिदिङो ओमफ्राय मा फुफ्राव बेलाफ्राव गिदिङो जोङो ओमफ्राय जों जायगायाव दंबावो ओमफ्राय बिदिनो जों नावकाटाफ्राव थाङो ओमफ्राय बेरायो पार्कफोराव ओमफ्राय रायन' दङ रायन' रायन'फ्रावबो जों थाबायनो थाङो ओमफ्राय रायन' रायन'आवबो न' बिदिनो दंफांफोराव न' लुनाय दङ ओमफ्राय नों बेरायो ओमफ्राय ट्रि हाउसआवबो बिदिनो न' लुनाय दङ बेयावबो बेरायनो थाङो जों ओमफ्राय बेरायनो थांनानै जों माने फट' साफायो नुयो आरो ओमफ्राय बिदिनो जों लोगो लेवा थाङो गान्नो गानै जोमै